جی ہاں بالکل ہمارا پیارا ملک ہندوستان ایک بہت بہترین دور سے گزر رہا ہے کاروبار کے اعتبار سے ہمارا ملک بہت آگے جا رہا ہے یہاں کاروبار کا موقع بہت زیادہ ہے چونکہ یہاں کے لوگ بڑی تعداد میں کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں اور باہر کے لوگوں کے لیے یہاں کاروبار کرنا آسان ہو گیا ہے کوئی بھی سامان اگر آپ یہاں فروخت کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے یہاں فروخت ہو جاتا ہے یہاں کاروبار اور بجنیس کے راستے اب بہت زیادہ کھلتے کھلتے جا رہے ہیں اور اب تو باہر کے ملک سے بھی لوگ بہت زیادہ کاروبار کے لیے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ہمارا ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے اسی لیے یہاں بجنیس اور کاروبار کے راستے میں بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں جہاں تک بات حکومت کی ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو حکومت اس وقت ہندوستان میں ہے اس حکومت نے اس سے پہلے کی جو حکومت تھی ان سب نے مل کر ہمارے ملک میں تجارت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کیونکہ اس سے ملک میں ترقی ہوتی ہے اور ملک آگے بڑھتا ہے اور ملک کے کے اندر لوگ ترقی کرتے ہیں